म्हजो फेवरेट स्टायल पेंटिंगाचो म्हणल्यार स्पोंज पेंटींग हे स्पोंज पेंटींग खूब फायद्याचे जावन आसा कित्याक तें लेस पेंट यूज करता आनी बरो प्रोडक्ट दिता आनी हे स्पोंज पेंटिंगांतल्यान वेगळे वेगळे डिजायन काडूंक शकता आनी तें खूब बरे तरेन येता ओके काळोखाचो पेंट काळो पेंट यूज केल्यार आनी ताचेर वेगळे वेगळे डिजायन केल्यार आनी खूब बरें दिसता हें स्पोंज पेंटींग खूब वेगळे तरेन यूज करूंक जाता एक डॉट डॉट्स घालून यूज करपाक जाता अशे तरेन तशेंच एक झाड पेंट करतले जाल्यार एक बरो डिजायन घेवन तें स्पोन्जान पेंट करूंक येता वा एक डिजायन कट आवट करून ताचेर स्पोंज डिफरंट कलराचो स्पोंज वयल्यान प्रेस केल्यार एक वेगळेच तरेचे पेंटींग येता अशे तरेन हे स्पोंज पेंटिंगांतल्यान वेगळे वेगळे डिजायन काडूं येता आनी तशेंच तें तशेंच ते लेस कलर यूज जाता पूण वेगळे वेगळे वेगळे वेगळे कलर्स यूज करूं येता आतांच हांगा रेड यूज केलो जाल्यार मुखार वचून ताचेर येल्लो वा ग्रीन वा आनी केशलोय कलर यूज करूं येता तशेंच तरेन हो स्पोंज पेंटींग रोकडोच रोकडोच सुकता आनी ताका सुकपाक चड वेळ घेयना तो कांय खिणा भितर रोकडोच सुकता आनी ताचेर दुसरो कलर घेवन स्पोंज पेंटींग करूं येता